एकबेर हम अपन एकटा रिस्तेदार के पाइ देने छलहुॅं प्यार मोहब्बत मे पाइ तऽ दऽ दलियै मुदा जखन मँगबाक समय आयल तखन ओ बहाना बनाबऽ लगलै देबऽ के नामे नहि ले रहत बात लड़ाइ झगड़ा बातचीत सभ पर पहुँच गेल गाली गलौज के नौबत आबि गेल पाइ तऽ हमरा भेट गेल आखिरकार मुदा हुनका सँ रिस्ता समाप्त भऽ गेल तऽ जीबन मे हमरा एकटा सभसँ पैघ सबक जे भेटल कि रिस्तेदारी या मित्रता मे अगर अहाँ पाइ के लेन देन करै छी तऽ ई मानि लिअ कि आहाँके पाइ नहि भेटत आओर अगर भेट जायत तऽ रिस्ता समाप्त भऽ सकै छै तऽ ओहिठाम जे पाइ दै छियै तऽ ओकरा ई मानि के चलू कि हमरा नहि आयत आबि जायत बहुत नीक अहाँके अपन किस्मत नहि आयत तऽ फेर अहाँके लेबऽ के अछि तऽ लऽ लिअ रिस्ता समाप्त भऽ जायत तऽ रिस्तेदारी मे पाइ नहि देबाक चाही हमरा जिन्दगीके सभसे महत्वपूर्ण सबक इएह भेटल अछि